हाँ

हम श्रीराम बोलए छी अहाँकेँ गाँवमे आएल छियै घुरै लऽ छठ पूजा छियै कि ने अहाँकेँ गाँवमे होइछै तकर किछु बिस्तार बतबू हमरा आओरके इधर तऽ नहिए

अच्छा हुँ आ तऽ जेनाकि जेनाकि फर्स्टे कार्यक्रम केना स्टार्ट होइछै

अच्छा ओकरा की बोलए छी खरना अच्छा आ एकटा सुनए छियै कद्दू भात कद्दू भात की होइ छै अच्छा अच्छा अच्छा हुँ हुँ हुँ अच्छा हुँ

अच्छा हूँ अच्छा ओकर बाद चारि बजे भोरमे अच्छा अच्छा

जे तऽ ओकरामे पकवान सभमे की सभ बनै छै अच्छा हाँ तऽ मतलब सुबह होइते पूजापाठ करैलाके बाद ओहिठाम प्रसाद वितरण कयल जाइ छै ने ठीक छै हँ ठीक छै समझलहुँ किछु हँ ठीक छै